काणकोण तालुक्यांतल्यो सामाजीक कल्याण आनी बदल घडिल्ल्यो कार्यावळी आनी उपक्रम शिक्षणाच्या बाबतींत हांगा प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक गांवान शाळा प्रायमरी स्कूल शाळा बालवाडी ह्यो आसात भलायकिच्या दृश्टींत प्रत्येक गांवान आरोग्य केंद्र आसा गर्दी उणी करप ह्या दृश्टीन आत्मा ह्या संस्थेन हांगा भरपूर बायलांचे किंवां दादल्यांचेर ग्रूप तयार केल्यात आनी त्या ग्रुपा मार्फत बायलो नाना तरेच्यो वस्तू तयार करून त्यो प्रदर्शनांनी वा वेगळ्या वेगळ्या दुकानांनी विकतात